जय झूलेलाल हा तव्हां हे सही पुछियो की जेका ॿाहिरियों माण्हू ईंदा आहिनि की उन्हनि खे छा खाइणो खपे भई ॾिसो खाईंदा आहिनि वधिक तर त मांसाहारी हूंदा आहिनि लेकिन मुंहिंजे हिसाब सां उन्हनि खे शाकाहारी बि हुजिणो खपे मसालेदार बि ठीकु ठीकु खाईंदा आहिनि त जीअं अॼु कल्ह असांजे दिल्लीअ में कबाब था हलनि छोला भटूरा हलनि था मोमोस था हलनि गोलगप्पा हलनि था ऐं साऊथ इंडियन साऊथ इंडियन त अहिड़ी शइ आहे हुन में त ॾह पंदरहां वैराएटी आहिनि हो त प्योर वेजीटेरियन आहिनि हुन में डोसो थी वियो इडली वडो थी वियो सांभर वडो थी वियो हे त ॾाढी शइ थी वियनि हा अॼु कल्ह नूडल्स बि ॾाढा फेमस आहिनि नूडल्स तव्हां पंहिंजे घर में घुराईन्दा आहियो या ॿाहिरि खाईन्दा आहियो तव्हां ॿाहिरि बि खाई सघंदा आहियो घरु में घुराए बि खाई सघंदा आहियो कबाब जेका असांजे दिल्ली में आहे अशोकनगर में दुकानु आहे ॾाढी सुठी सुठी दुकान आहिनि मॉर्डन दुकान आहिनि उते वञी करे खाई सघंदा आहियो छोले भटूरे जेका ओम दी हटी हे मशहूरु आहिनि असांजे कमलानगर जे अंदरि तव्हां अशोक विया त शालीमार बाग़ु वञो त राम जा छोला भटूरा ॾिसो छोले भटूरे त अहिड़ी शहे आहे की दिल्लीअ जी फेमस शइ आहे सभिनि खां वधीक छोला भटूरा आइन जएं छोला भटूरा खाधा ओ बंदो माण्हू जेको ॿाहिरियों यादि रखंदा आहिनि की असां छोले भटूरे खाई आयासि हा जाकी उन्हनि जे उते मिलंदा आहिनि छोला भटूरा आऊट ऑफ इंडिया में लेकिन हो चइनि था असांजा छोला मिठा थींदा आहिनि ऐं दिल्लीअ में अचो त दिल्लीअ में छोला भटूरा ईअं आहिनि की बिल्कुलु फ्रस्ट क्लास मसालेदार न वधिक वधिक मिर्च आहिनि न घटि मिर्च आहिनि अछा बाक़ी रहिया चांदनी चौक वञो तां चांद्नी चौक में पराठे वाली गली में पराठा मशहूरु आहिनि तव्हां ॾिसंदो उन में देसी गिह में तरे करे खाराइनि था लेकिन थिनन जंहिं महिल पंहिंजो परोठो निकंरंदा आहिनि हुन में गिह मतलब मामूली सो बि नज़र न ईन्दो आहे हा असांजी ॾिसो लस्सी आहे लस्सी पीओ गर्मियुनि में गर्मियुनि में लसी अछा अचो तव्हां जा रोशरा रोड ते लस्सीअ वारो मशहूरु आहे छा उनजी लस्सी आहे उनजी बस पुछो न अऊं उतां जा अशोकविहार में हिकिड़ो आहे असांजो बीकानेर वारो आहे अॼु कल्ह त सुबुह जो गरम गरम सम्बोसा तरींदो आहे मटर वारा ढोकलो थींदो आहे असां त पारक में वेहंदा आहियूं आराम सां जंहिंजो बडे थींदो आहे भई ठीकु आहे भई लॻाए अॼु सुबुह सुबुह अधु किलो ईन्दा आहिनि असांजा किलो खन हो अची वेंदा आहिनि ढोकला अची वेंदा आहिनि जैं में खांडवी ढोकलो बि अची वेंदो आहे साणु खीर जी बोतल भी अची वेंदी आए लस्सी जो गिलास भी अची वेंदो आहे ऐं अहिड़ी सही मशसूरु आहिनि मुंहिंजे हिसाब सां जेको ॿाहिरियों माणू अची वञे न हुन खे त दिल्ली में जॻहि जॻहि घुमायो हलु भई अचो तोखे लाल किले वठी हलऊं चांदनी चौक वठी हलऊं हुते तव्हांखे पराठा खारायऊं फर्स्ट क्लास सां अगरि ॿिए जॻहि त खान मार्केट वञो त ख़ान मार्केट में त खाइण वास्ते त अहिड़ी सु सु सुठी सुठी दुकान आहिनि फटा वॾा वॾा दुकान आहिनि उते जीअं थाली मिलिंदी आहे उन में तव्हांखे नान मिलंदा आहिनि हा नान जे मथऊं हिकिड़ी शइ मूंखे यादि आई पहाड़गंज में हिकिड़ो नान वारो ॾाढो मशहूरु आहे अमृतसरी नान वारो उनते नन्ढी सी दुकानु आहे ऐं वञी करे ॾिसो एतिरी भीड़ थींदी आहे न मथऊं पहाड़गंज में वठो छोला भटूरा छा नालो आहे दुकान जो मुंहिंजे हिसाब सां हा सीताराम छोले भटूरे वारो होॾे त कमाल आहे सुबुह जो सतें वॻे शुरू थींदो आहे ऐं राति जो अठें वॻे ताईं हिन ई दुकान ते लैन लॻलु थींदी आहे जय झूलेलाल